हमरासभके ओहिठाम कलावला बहुत सामान बनै छै जेना अहाँकेँ फर्नीचर बनै छै बढ़इखानामे पलङ्ग टेबुल कुरसी अलना अलमारी बॉक्स बहुत किछु बनै छै लकड़ीके समान आर जेना माटिक बर्तन अछि माटिके बर्तन अहाँके कुम्हार बनबै पहिलके परम्परा जे कुम्हारे बनबै छलै सभबर्तन आब तऽ जकरा कला आबि गेल छै तऽ बहुतो आनो लोकसभ बनबै छथिन एना जेना मूर्तिए बनेलनि दुर्गा जीके सरस्वती जीके ईसभ जे सीख लेने छथि सभ करैत छथि एना माटिके बर्तनमे भी बहुत लोग मूर्ति फलना चिलना मतलब बहुत रङ्गके सामान बनैत छै पहिलेके नियम छलै जे खाली कुम्हारे बनबै छलै आब बहुत लोकसभ सिखने छैथ बनबै छथि आ ओकरा बाद अहाँके मिथिला पेंटिंग पेंटिंग तेंटिंग कऽ के सभ पाइ कमाइ छथि तरह तरहके पेंटिंग करै छथि मिथिला पेंटिंग तेंटिंग जे होइए से